मतलब में इक ना अपने प्रधानमंत्री उप्पर गै बोलना चांह्दी जिंदा नांऽ ऐ नरेंद्र मोदी मतलब ओह् साढ़े देश बास्तै जदूएं दे आए दे न बड़ा शैल कम्म कीता उ'नें मतलब के पैह्लें केह् ही कांग्रेस सरकार ही हून बी जे पी सरकार ऐ पैह्लें कांग्रेस सरकार ने किश बी नी कीता साढ़े इन्ने लोग बेशक बोलदे कि हां काग्रेंस ने नौकरियां दित्तियां कक्ख बी दित्ती जदूएं दी मोदी जी आए दे ऐं साढ़े प्रधानमंत्री लोक उ'नेंगी बड़ा किश बोलदे कि केह् कीता मोदी ने केह् कीता बट उन्नै जिन्ना बी किश कीता ना बड़ा किश कीता साढ़े बास्तै लोकें गी फ्री राशन दित्ता लोकें गी म्हीनै म्हीनै दो दो ज्हार रपेऽ औंदे अकाउंट च पांदे मतलब शैल रोड़ बनाए पैह्लें साढ़े लाई लैओ इ'यै अपने ग्रां गै इक नंबर आह्ला रोड़ गै किन्ना खराब हा हून उब्बी शैल बनी गेआ मतलब जदूं दा मोदी आए दा पैह्लें साढ़ै इद्धर इंडिया पाकिस्तान बार्डर पंज किलो मीटर हा मतलब दूर कोल रैह्न्ने आं बार्डर दे ते उत्थें रोज़ फायरिंग होनी रोज़ फायरिंग होनी जदूं एह् मुंजियां लग्गने दी बारी आंदी अदूं फायरिंग होनी स्टार्ट होई जानी ते मतलब हून उन्नै दस अट्ठ नौ साल होई गेआ फायरिंग बंद होए दे मतलब उन्नै किन्ने ला तिन्न सौ सत्तर हटाया जेह्ड़ी नोटबंदी होई ओह् करवाई मतलब साढ़े देश दे बारे जिन्नां बी सोचेआ चंगा गै सोचेआ बट जेह्ड़ी कांग्रेस सरकार ऐ ओह् बोलदी कि हां मोदी ने किश नी कीता मतलब जदूं दी साढ़ी मोदी आए दे ऐ उन्नै ऐजुकेशन बास्तै इन्ने उन्नै आई टी आई कालेज खोह्ले हास्पिटल खोह्ले साढ़े बास्तै उन्ना इन्ना किश कीता ऐ फिर बी लोग बोलदे कि मोदी ने कीता किश मतलब आखने गी इस तो स्हेई प्रधानमंत्री कोई आई नी सकदा मतलब बाह्र देशें गी मदाद करदा उं'दे कोला मसाइलां पैह्लें साढ़े इंडिया च इन्नी जादा तरक्की गै निं ऐ ही जिन्नी उन्नै मतलब मोदी ने करवाई ओड़ी ऐ पैह्लें सर्जिकल पैह्लें केह् होंदा हा कि पाकिस्तान आह्ले साढ़े मतलब जेह्ड़े सैनिक होंदे हे उ'नेंगी मारी बी ओड़दे हे कोई लोक साढ़े किश करदे गैे नी ऐ हे जेल्लै कांग्रेस सरकार दी ही बट जदूं दा मोदी आए दा उन्नै उ'नेंगी शैल मतलब इक अगर ओह् मारन अह दो ओह् दो आखदा दो मरवाने जियां उन्नै सर्जकिल स्ट्राईक कीती ही मतलब पैह्लें उन्नै केह् कि पुलवामा इक हमला होएआ हा बस्सा च इन्ने बड़े फौजी हे बैठे दे ते उ'नें पाकिस्तानियें केह् कीता कोई बंब लाई ओड़ेआ बिच्च ते ओह्दी बज़ह् कन्नै ओह् मतलब फट्टी गेआ ते साढ़े जिन्ने बी फौजी हे साढ़े फौजी न मतलब अद्धे मरी गे अद्धे जली गे उं'दे मतलब कोई हालत गै नी रेदी ही नां दिक्खने दी नां किश फिर लोकें गी बी बड़ा रोह् चढ़ेआ मतलब उं'दे परिवार गी उ'नें मोदी ने बड़ा पैसा दित्ता बेश्क्क पैसा दित्ता पर जेह्ड़ा इंसान गेदा ओह् बापस नी औंदा बट जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे उ'नें बड़ा किश कीता उ'नें रातो रात सर्जिकल स्ट्राइक कीती पाकिस्तान च जाइयै उत्थें जेह्ड़े बैठे दे हे मुस्लमान उं'दे अप्पर सिद्धा ज्हाजे कन्नै हमला कीता सवेरै सवेरै सारे उं'दा हमला करी करुयै बापस बी आई दे हे मतलब लोकें उ'नेंगी शैल कीता बट केईं लोक ऐ कि बड़ी नफरत करदे कि हां मोदी जे मोदी बो अस आक्खने कि एह्दे जेहा प्रधानमंत्री सानूं लब्भी नी सकदा कोई जनेह् बी ऐ साढ़े बास्तै बड़े शैल न इं'दा हून एह्कड़े म्हीने इ'यै म्हीने इंदा जन्म दिन बी हा मतलब इ'नें अपने लाड़ी बी छोड़ी ओड़ी मतलब सारा किश छोड़ियै चाए बेचदे चाए बेचियै उन्नै इन्ना जादा स्ट्रगल कीता इन्ना जादा मेह्नत कीती फिर कुतै जाइयै प्रधानमंत्री लोग इं'दे कोला बड़ा जलदे जलदे केह् कांग्रेस बी जे पी सरकार ने इं'दी उं'दे कोला जेह्ड़े कांग्रेस सरकार ही इ'यै बड़े जलदे मतलब हर इक दी बड़ी मदद करदे न एह् नी ऐ कि कुसै दा क्यास निं करना कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार ते इक किस्म दी राहुल गांधी ओह् ते इ'यां मतलब पाकिस्तानी ऐ उंदे जेह्ड़े दादे परदादे हे ओह् ते मुस्लिम हे फिर ओह् हिन्दू कुत्थूं होई गे हिन्दू ते साढ़े इ'यै गै ना स्हेई ओह् हिन्दू कुत्थूं होई गे ओह् करदे गै मुस्लिम दी स्पोर्ट एह् साढ़े प्रधानमंत्री न जेह्ड़े नरेन्द्र मोदी एह् मतलब बोहत अच्छे होर बोह्त स्हेई नेक दिल दे न नां कुसै दा बुरा चांह्दे नां किश होर राहुल गांधी ऐ जलदा रैंह्दा जिल्लै दिक्ख मोदी इ'यां मोदी इ'यां लोकें ब़ड़ा किश आखेआ गालियां बी दित्तियां इ'यां हमले करने दि कोशश कीती बट फिर बी बचाने आह्ला रब्ब होंदा उन्नै उसी बचाइयै रक्खेआ साढ़े बास्तै उ'ऐ भगवान ऐ लोकें गी उन्नै गैस दित्ती जनानियें गी फ्री सलंडर दित्ते पैह्लें पैह्लें लोग बमार होई जंदे हे उं'दे कोल पैहे नी होंदे हे हून उन्नै हैल्थ कार्ड बनाए कि जेह्ड़ा बमार होई जा उं'दा सरकारी हस्पिटल फ्री इलाज़ होना फ्री दवाइयां लब्भनियां किन्नियां उन्नियां मैट्रो ट्रेन चलाइयां पैह्लें ट्रेनां होंदियां हां इ'यां टुट्टी फट्टी दियां उनें मतलब शैल इ'यां साढ़े देश ने बी बड़ी तरक्की कीती ऐ लोकें जागतें लेवर कार्ड बनाए जेह्ड़े हून पढ़ै दे न कालेज शैल करियै मतलब ओह् बोल्लै कि पढ़ाई करना जरूरी ऐ पैह्लें केह् होंदा हा कि जागत पढ़दे नी ऐ हे आखदे हे असेंगी नौकरी लब्भी जा एह् थोह्ड़े ना होंदा नौकरी तां गै लभदी अगर होई सकै पढ़गे नी ऐं ते नौकरी कुत्थूं लब्भनी ऐ इस्सै करियै असेंगी पढ़ना बी जरूरी ऐ ताइयें गै नौकरी लब्भनी ऐ होर एह् साढ़े नरेंद्र मोदी बोह्त अच्छे न इंसान न अस ते चाह्न्ने कि इं'दी गै सरकार बनै इ'यै प्रधानमंत्री रौह्न इस बारी वोट पे इस बारी बी इयै बनै बट एह् निं ऐ कि यू पी आह्ली साइड इन्नै ओह् बनाया अयोध्य मन्दर बनाया बट उत्थें लोकें वोट घट्ट दित्ते पता नि की दित्ते उ'नें इन्ना शैल मन्दर बनाया राम दा ते उत्थें पैह्लें उत्थें मस्जिद ही बनाई ओड़ी मतलब किन्नी सदियां साल पैह्लें तोड़ी उ'नें मस्जिद बनाई ओड़ी ही हून ओह् तड़ाया शैल राम मन्दर बनाया भगवान दा उत्थैं फिर बी लोकें पता नी कैल्ली उ'नेंगी घट्ट वोट दित्ते मतलब उ'नेंगी जादा देने चाहिदे हे वोट स्हेई मायने मतलब क्योंकि उ'नें शैल गै कीता कम्म भगवान दा मंदर बनाया शैल लोक उत्थैं जान भगवान च बस्सन ते शैल प्रभु राम जी साढ़े इन्ने पराने पूर्वज न इक किसम दे ओह् मुस्लिमें अगर साढ़े उद्धर मुसलमान उद्धर पाकिस्तान साढ़े मन्दर निं हैन थे फ्ही साढ़े इद्धर क्यों बनांदे न ओह् इ'यै चांह्दे ऐ कि साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ स्हेई रवै तरक्की करै क्योंकि अगर मुसलमानें उत्थें इक मन्दर बी ऐ रोज ओह् उत्थैं मंदर तोड़दे न ते फिर साढ़े इत्थै भारत च कैल्ली इन्नी मस्जिदां बनाई दियां ओह् इ'यै खलाफ न कि उ'नें इन्नी जादा तरक्की कीती ऐ पैह्लें पाकिस्तान दी बी ओह् इन्नी जादा मदद जेह्ड़ा साढ़ा इक किस्म दा दुश्मन देश ऐ मतलब साढ़े कोला इन्नी जादा नफऱत करदा ऐ फिर बी ओह् आंतकवादी नित्त त्रिये दिन भेजी ओड़दा कदें इद्धर कदें उद्धर फिर बी मोदी इन्ने जादा मतलब ओह् निं करदे ऐ जो बी ऐ कि स्हेई ऐ मतलब अहें साढ़े बास्तै ते ठीक ऐ जनेह् बी ऐ साढ़े बास्तै ठीक ऐ असेंगी एह् नेह् गै प्रधानमंत्री चाहिदे हे ओह् लब्भे न ओह् चाहिए रक्खने चाहिदे न होर कुछ बी नी मतलब शैल जियां मर्जी होन साढ़े प्रधानमंत्री में ते आखनी में इक शिक्षक मतलब साढ़ी टीचर बी आखदे न कि में इक विधार्थी होने दे नाते आखनी कि जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री इ'यै प्रधानमंत्री सानूं कदें लब्भी नी सकदे बहुत अच्छे जागतें बास्तै बच्चें बास्तै इन्ना कुछ कीता उ'नें मतलब पैह्लें सानूं कालेज उत्थै आंदे हे रोड़ टुट्टे फुट्टे हे रोड़ बी शैल होए मतलब लोकें दे अकाउंट च दो दो ज्हार रपेऽ आंदा तिन्न बारी साल दा राशन लभदा जेह्ड़े लोग गरीब हे उ'नें घर बनाए सलंडर दित्ते जनानियें गी इन्ना किश कीता मतलब मोदी सरकार बोह्त अच्छी ऐ जिन्ने बारी बी आवै इ'यै सरकार आवै कांग्रेस ने लोकें दा लोग बोलदे मोदी ने केह् कीता नौकरी नी लब्भी नौकरी कि'यां लब्भै लोग आखदे दसमीं पास होई अहें गी नौकरी लब्भी नेईं लब्भी सकदी नौकरी दसमीं पास आह्लें गी नौकरी इस करियै हून फार्म बी बड़े निकलै दे न जिल्लै तक पढ़गे नेईं नौकरी लब्भनी नी ऐ इस्सै करियै पढ़ना बी बोह्त जरूरी ऐ जेह्दी बज़ह् कन्नै असेंगी नौकरी लब्भी सकदी ऐ इस करियै में कक्ख नी आखी सकदी जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री बोह्त अच्छे न